संस्कृतिक परम्पराएं यह है कि हमारे यहाँ यहाँ इलाहबाद प्रयागराज़ में जब किसी कि यहाँ शादी पड़ती है तो रिश्ता आया है तो रिश्ता तो हाथ में ले लेंगे उसके बाद जब तय हो पंडित को बुलाएंगे जब वो दिन तारिख तय करेंगे तो जब डेट पड़ जाएगा कार्ड छपता है कार्ड छपने के बाद वो कार्ड जब दें कार्ड वाला जब देगा जिसके यहाँ शादी पड़ी है तो लेंगे लेने के बाद बहुत भगवान का नाम लेते हैं गाँव के जो देहबारिन होती हैं उनका नाम लेते हैं लेने के बाद कार्ड पकड़ लेते हैं हाथ में कार्ड पकड़ने के बाद पहला कार्ड उठा के लेके जाके भगवान को चढ़ाते हैं अपने गाँव के डेहबारिन अपने गाँव में जहाँ रहते हैं वहाँ जिनका मंदिर है पहले वहाँ एक कार्ड लेके जाते हैं चढ़ाते हैं उसके बाद वहाँ से दुआ करते हैं कि हे भगवान हमारे बच्चे या बच्ची की शादी सबसे अच्छे हो अच्छा से बीत जाए कोई समस्या ना आए कोई समाधान ना कोई समस्या ना खड़ी हो अच्छे से बीत जाए शादी फिर वहाँ से आते हैं फिर शादी का सब तैयारी करते हैं ये जो है कार्ड चढ़ाने का परंपरा ये ऐतिहासिक संस्कृति है ये आज भी चला आ रहा है आज भी लोग कहते हैं चाहे ज़हाँ देखो शादी पड़ी तो शादी का पहला कार्ड भगवान को चढ़ता है चढ़ने के बाद सब संबंधियों में शादी का कार्ड बाँटा जाता है ये परम्परा आज भी चली आ रही हैं और जैसे दिवाली हुई दिवाली में सब पूरा पूरा दुनिया में तो जानती हूँ पूरा संसार ये दिपावली के दिन पूरा इलाहबाद में सब घर घर साफ सफाई पेंटिंग पोताई लिपाई सब होती है सब स्वच्छ बनाते हैं उसके बाद तो सुन्दर कर देते हैं घर लीप पोत के दिवाली के दिन जैसे भगवान जैसे भगवान का मंदिर साफ सुथरा होता है वैसे घर को साफ सुथरा करते हैं करने के बाद भगवान को दीपक जलाते हैं उसके बाद घर में भी दीपक जलाते हैं दिवाली के दिन ये परंपरा चली आ रही हैं आजकल भी था आज भी है दुआ करती हूँ भगवान से कल भी रहेगा ये परंपरा चला चली आ रही है भगवान दिवाली के दिन भगवान का भी पूजा होता है घर की भी पूजा होती है घर में भगवान को बुलाया जाता है बस ये परंपरा चली आ रही है भाई